ہمارے مئو ضلع میں کچھ ایسا خاص تو ہے نہیں جہاں جایا جائے ہاں ویسے ایک پارک ہے روز گارڈن کے نام سے وہاں جاتے ہیں اکثر و بیشتر اور بچوں کو بیوی کو لیوا کے جاتے ہیں وہاں پہ گھومتے ہیں روز گارڈن کے نام سے ہے فوراہ فاونٹین لگا ہوا ہے اس میں اپنا دیکھتے ہیں وہاں تھوڑا بیٹھ کے چچ تھوڑا چہل قدمی کرتے ہیں بیٹھ کے باتیں واتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکل آتے ہیں اور پھر کہیں جاتے ہیں کھا پی کے اپنا پھر گھر آتے ہیں